अहाँके बच्चा कपड़ा कोन पहिरै रहए हूँ

ओ ओहि तऽ छै ही हमरा अपनो बच्चा सब बला हूँ जेबय नहि तब अहाँ जेबै तऽ चलिए जेबै नहि हूँ बच्चा सबके पुरान होइके बाद नहि ने बढ़िआँ लागैत छै लबका लबका नहि माँगैत छै

अहाँ हमे थोड़े छियै केहनो छलय छै ओकरा सबके जेहन देखैत नहि बच्चा तेज होइ छै नहि आइकाल्हिके तऽ छै ही कुमारखंड जेबै मुरलीगञ्ज

सस्ता छै हूँ की लेली तब मुरलीगञ्ज से सुबिधा छै अपनेके लानलिए ने तब एत्ते लै छियै की जेतना खर्चा दैके जेबै ओतनामे एगो बच्चाके कपड़ा बढ़ि जाएत ली गाममे ओ

हूँ ठीके छै